दोदोल बेबिंकां दोश पातोळ्यो दोणे गोडशें पेडे जिलेबी खाजें फेनोऱ्यो चकली दो नेवरी शंकर पाळी मुंगाचे लाडू उकडे तांदळाचें लाडू आलेबेले येला पे बोलिना काजू बाताचे केक गाजराचे केक चॉकलेट केक